हैल्लो हां जी नमस्ते जी राम राम केह् हाल ऐ बंदना जी हां जी तुसें पंछानेआ में कालेज दी प्रिंसिपल बोल्ला दियां हां जी हां जी हां में इदे आस्तै फोन कीते दा महा कालेज कनेआ चला दा ठीक चला दा अच्छा अच्छा केह् बने दा केह् सलेबस दा इशू बने दा हां जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां ते ओह् दिक्खो कि हून बरसात दा मौसम ऐ हून लग्गे दा श्रावण मास चला दा ते फिर बरखा शरखा ते रौह्नी ऐ बाकि ते दा गै रक्खेआ ते माली गी आखेओ कि ना घा घू अग्गों पिच्छों बढांदे रोओ नि तां लोकल लोक ही आई जंदे उ'ऐ बड्डी बुड्डियै लेई जंदे घा अपने गाएं ताईं मेइयें ताईं जानबरें ताईं डंगरें ताईं

हां जी हां जी अच्छा अच्छा अच्छा हां जी अच्छा अच्छा हां जी हां जी हां जी हां में नोट करी लैत्ती करी लैत्ती ते में अग्गे आक्खी ओड़ग ते बाकि बोर्ड वाइट बोर्ड ऐ जां जो बी बोर्ड दी प्राब्लम ऐ इ'यां करो तुस इक एह् लिखियै लैटर बनाइयै ते मिगी मेल करी ओड़ो ठीक ऐ जो बी तुं'दी प्राब्लम ऐ ते में फिर उस्सी अग्गे फावर्ड करी ओड़ङ ठीक ऐ होर कोई परेशानी दिक्कत होग ते सनाई ओड़ेओ मिकी

हां जी हां जी

ठीक ऐ ठीक ऐ होर होर कोई दिक्कत परेशानी जो बी ऐ तुस हां ओह् लिखियै ते भेजी ओड़ो ठीक ऐ ना ते ओह् ज्यादा ठीक रौह्ग ठीक ऐ ना ते इ'यां गै सारें कन्नै मेरी गल्ल मलाटी होंदी रौह्गी गल्ल बात होंदी रौंह्दी ते फिर इन्ना ते में नोट नेईं करी सकदी पर तुसें मिकी मेल भेजी दी होग ते मिगी अग्गै लैटर बनाना बी थोह्ड़ा असान होंदा ते जिन्नी जल्दी होई सके के तुं'दी दिक्कत परेशानी दूर होई जाह्ग जेह्ड़े कालेज प्रापर फंक्शन करदा रौह्ग ठीक ऐ होर बाकि सब ठीक न बाकि सब ठीक ऐ चलो जी अच्छ अच्छा जी धन्नबाद जी धन्नबाद